मैंने सबसे पहले जो है फोटोग्राफी अपने ही एक दोस्त की थी वह साइकिल चला रहा था उस समय की बात है साइकिल चलाते हुए वह मेरे दोस्त की फोटो निकाली थी वह मैंने वह सबसे अच्छी रही थी मेरी और सबसे पहली फोटो रही थी वही और जो मैंने सबसे पहली फोटो की थी वह मैंने अपनी पंद्रह साल की उम्र में की थी और जो फ़ोटोग्राफी की थी मैंने अपने वहाँ से वहीं के पास वहीं पास से मैंने अपने घरवालों के मोबाइल से वह फ़ोटोग्राफी की थी तो इसलिए मुझे वो फ़ोटोग्राफी काफी पसंद थी और वह मैंने बहुत पहले की थी